भाई साबह आपने जो लोकेशन भेजी है मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ लेकिन आप दिख नहीं रहे नहीं नहीं तुमने मुझे जो भेजा है मैं वहीं पे खड़ा हूँ आप मुझे दिख ही नहीं रहे काफ़ी टाइम हो गया मुझे इधर उधर देखते हुए आपको आपने जो भेजा है मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ हो आप मुझे दिख नहीं रहे अरे तो मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ मुझे भी तो जरूरत है आपको बैठाने की तभी तो मैंने आपका वो लिया है कॉल

आपने मुझे जो लोकेशन भेजी है मैं उसी पे खड़ा हूँ आप ही नहीं दिख रहे इधर उधर हाँ मैंने चेक कर लिया है मेरे फोन में और मैं बिल्कुल तीन चार बार देख चुका हूँ आप दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे कहीं भी अरे गलत लोकेसन पे आपने मुझे जो भेजा है वही उसी लोकेसन पे हूँ मैं अब आप देखो अपने हिसाब से आपने कहाँ का भेजा है तुम मेरे से बत तुम ये बताओ कि आपके पास में क्या दिख रहा है तुमको कोई फेमस चीज जिससे मैं पहचान लूँ ये तो यहाँ पे देख नहीं रहा मुझे अरे आपने जो लोकेसन भेजी है मैं उसी पर हूँ ऐसे करोगे ये बताओ ये कौन से उसमें है एरिया में हाँ तो वर्तमान नगर में ही मैं हूँ लेकिन आप पता नहीं जाने कहाँ पे हो

मैं वर्तमान नगर में खड़ा हूँ मेरे पास में स्कूल है कोई सा उसपे नाम तो सही दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पे गुरुकुल स्कूल नाम से एक हाँ तो आपने जो भेजा था ना वहीं पे हूँ अब मुझे क्या पता था आपने कहाँ का भेजा है तो अब इसमें तो काफ़ी दूर भी आ गई कम से कम एक किलोमीटर का तो आपने लोकेसन ही वहाँ का भेजा है तो वहीं पे जाकर तो कॉल करूँगा आपको मुझे क्या पता था कि आप पीछे ही रुक जाओगे अब मुझे तो मेरे फोन में यहाँ ही का दिखाया तो में यहीं पे आ के रुक गया अब मुझे पता होता तो मैं वहीं पर वहीं रुक जाता नहीं मेरी तो सही लोकेसन है कोई मेरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ ठीक है आप दोबारा भेज दो मैं पीछे के साइड आ रहा हूँ आपके पास